मूंखे ॿाहिरां माण्हू ॾाढा सुठा लगंदा आहिनि ऐं ॾाढा वणंदा आहिनि छो त हू ॿाहिरां खां ख़ासि हिते असांजे कच्छ में घुमण ईंदा आहिनि कच्छ में छा आहे रण आहे तंहिंखां सवाइ झूलेलाल जो मंदिर आहे तंहिंखां सवाइ लखपत आहे माता जो मर आहे ऐं कुटिया आहे झूलेलाल जा मंदर मस्तु मस्तु आहिनि गुरू नानक जा मंदर आहिनि ऐं अनंदपुर जी दरबार आहे गुरू नानक जो वॾो मंदिर आहे आं हिते मेला एतिरा लगंदा आहिनि माण्हू किथां किथां खां ईंदा आहिनि दुबई अमरीका पेरिस खां कलकत्ते अहमदाबाद मुम्बई महाराष्ट्र सूरत किथां किथां जा माण्हू ख़ासि हिते ईंदा आहिनि घुमण लाइ ऐं मूंखे कपिड़े जो धंधो आहे उनमां मूंखां कपिड़ो वठण ईंदा आहिनि ऐं त उनखे मुहिंजो कपिड़ो ॾाढो वणंदो आहे चवंदा आहिनि त कच्छ जो ॾाढो कपिड़ो सुठो आहे छो त कच्छ में अंजार में आहे न बांद्रीअ जा कारखाना आहिनि हिते जी बांद्रीअ जी ड्रेसूं ॾाढियूं सभिनि खे वणंदियूं आहिनि ऐं जेका ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि बांधरी डेसूं वठी वेंदा आहिनि मां बि उन्हनि खां पुछंदी आहियां त ॿाहिरि देस जो छा सुठो आहे त चवंदा आहिनि दुबई में सोन ॾाढो सुठो मिलंदो आहे पर असां ईअं खणी न था अची सघूं इन करे तव्हां कॾहिं बि दुबई अचो त दुबई मां सोन ठाराए करे पाए वञी सघो था बाक़ी त ईअं नथो तव्हांखे मिली सघे ऐं अमरीका मां माण्हू ख़ासि कच्छ रण घुमण ईंदा आहिनि छो त रण जी सभिनि खे ॾाढो सुठी रौनक़ु वणंदी आहे इन करे रण सभु कंहिंखे सुठो लगंदो आहे मां जेका बि कपिड़ा विकणंदी आहियां ॿाहिरां माण्हू जेका बि ईंदा आहिनि मुंहिंजी ॾाढी वखाण कंदा आहिनि चवंदा आहिनि त रीटा तुंहिंजो कच्छ जो कपिड़ो आहे न ॾाढो सुठो आहे ऐं तव्हांजी चादरुं बि बांधणी वारी माण्हू जाम सुठियूं वठी वेंदा आहिनि उनखे बांधणियूं वणंदियूं आहिनि ऐं उनखे हितां जो ॾाढो कल्चर वणे थो छो त हिते जी आहे न कच्छ में ॾाढी शांती आहे हिन करे कच्छ जो हिनखे ॾाढो सुठो लगंदो आहे मां चवंदी आहियां जंहिं कच्छ न घुमी उन कुझु न घुमियो इन करे जेको माण्हू कच्छ में न घुमियो आहे हू जरूरी हिते कच्छ में घुमण अचे नरेन्द्र मोदी बि चवंदो आहे कच्छ न ॾिठी ते कुझु न ॾिठो अहमदाबाद जा माण्हू ख़ासि हिते ईंदा आहिनि कच्छ जो रण ॾिसण मुम्बई सूरत लंडन किथां किथां जे शेहरनि जा माण्हू ख़ासि हिते घुमण ईंदा आहिनि तव्हां बि अचो त असांखे सिंधीयुन जा लाइ ॾाढो सुठो लगंदो असांजी सिंधी भाषा सभु कंहिंखे वणंदड़ु आहे इन करे चवंदा आहिनि सिंधी जिते हूंदा हुते सभु कुझु सुठो हूंदो हिन करे तव्हां जरूरी हिते घुमण ईंदा